अगर अस गल्ल करचै इस सवाल दी कि क्या साढ़े घर जेह्ड़ा ऐल पी जी कनैक्शन ऐ ऐल पी जी दी गल्ल करचै जेह्ड़ी साढ़े कोल लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस ऐ इसदा जानि कि गैसा दा कनैक्शन ऐ जां नेईं ऐ ते इसदा जेह्का दूआ जेह्का होएआ सिलाया होआ कि लकड़ी कन्नै जेह्ड़ा बसाठियें कन्नै जेह्ड़ी अग्ग जलाना ते ओह्दे कोला किन्ना असें फर्क सेही होएआ जां नेईं ओह्दे बारै च तुसेंगी अ'ऊं सनाना लग्गेआ ते केह्ड़ियां केह्ड़ियां असें कोई परेशानियां औंदियां ओह् बी अस पूरी गल्ल करने आं अज्ज साढ़ै घर भाई ऐल पी जी दा कनैक्शन ऐ ऐल पी जी दा कनैक्शन असें लाए दा होई गे तकरीबन तकरीबन हून जेह्ड़े पूरे गै पूरे कोई पंदरां सोलां साल होई गे पंदरां सोलां सालें असें अपने घर भाई ऐल पी जी दा कनैक्शन लोआाई ओड़ा ऐ ओह्दे पर हून अस खाना बना ने आं रुट्टी बना ने आं ते रुट्टी बनाने जेह्ड़ा अस ऐल पी जी दी जेह्ड़ा गैस हा उ'ऐ इस्तमाल करने पर हां कन्नै कन्नै नुआढ़े भाई अस लकड़ियें कन्नै बी अग्ग बालियै जेह्ड़ा रुट्टी बनाए करने उत्थें बी अस अपनी जेह्की खाना बना ने आं ते बाकी परेशानियें दी गल्ल कीती जा तां भाई जेह्ड़ियां परेशानियां किश परेशानियां ऐ हियां भई पैह्लें दियां समस्यां जि'यां केह् ऐ के पैह्लें लोक जेह्ड़े बसाठियां जलाई र अग्ग बानादियां बसाठियां जलाई र जेह्ड़ी रुट्टी बनांदे हे ओह्दे बिच्च केह् होंदा कि बड़ा सारा जेल्लै बसाठियां जलानियां तां धूआं पेई जाना कुतै गिल्लियां बसाठियां होई गेइयां गिल्लियां माड़ी जेही बरखा नी होई ते बसाठियां गिल्लियां होई गेइयां जेल्लै गिल्लियां बसाठियां होई गेइयां ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि अंदर धुआं बड़ा पेई जंदा ते धुआं पौंदा हा कुसै खंघ सरुंड चलदे रौंह्दे हे ते एह्दे चक्करै फिरी थोह्ड़ी परेशानी बी होंदी ही भाई हां कन्नै बसाठियां रक्खो चुक्को भाई बड्ढो हून बड़ा किश करो ते थोह्ड़ी कन्नै फिरी इस गल्ला बड़ी परेशानी बी होंदी ही केेईं लोकें गी पर हां जी कन्नै जेह्ड़े उस टैम च जेह्ड़े लोक हे उ'नेंगी ओह् कम्म शैल बी लगदा हा क्योंकि उस टैम अगर गल्ल कीती जा तां उस टैम जेह्ड़ा केह् हा लोग कच्चै कोठुआ रौंहदे हे कच्चा कोठुएं च केह् होंदा हा के जेल्लै बसाठियां बालनियां तां उत्त ने केह् होंदा कि गर्मैश भखी दी रौंह्दी गर्मियें दिनें स्यालै दिनें गर्मैश भखी दी रौह्नी ते गर्मियें दिनें केह् होंदा गर्मी होंदी इत्त गल्ला केह् करदे ओह् अग्ग गै बाल बाह्र बालदे हे उत्थै बाह्र पाई दी होंदी चुल्ल ते उत्थै उ'नें बासठियां बालनियां ते उत्थैर रुट्टी बनानी ते हून बल्लें बल्लें बल्लें जि'यां डिवैलपमेंट होंदी जा दी जि'यां तरक्की होंदी जा दी लोकें केह् कीता हून कच्चियां कोठियां जेह्ड़ा ओह्दे बिच्च रौह्ना बंद करी ओड़ेआ क्योंकि अच्छी कोठियें च बड़ा ज्यादा खर्चा बी होंदा रौंह्दा बार बार हून लोक अपने पक्के पक्के कोठू बना दे कोई टीन आह्ला बना दा कोई लैंटरी बना दा कोई जि'यां जि'यां भाई जिस कोल जिन्ना कुसै पैसा आया उस स्हाबै ओह् अपना कम्म करा दा ते फिरी अगर एह् ते गल्ल कीती जा भाई हून इनें टीनी लै कोठियां हो गेइयां जां केह् बोलदे अपने जेह्ड़े पक्के घर होई गे इंदे बिच्च अगर हून अस बसाठियें लेइयै अग्ग बालगे तां इत्त ने केह् होना के धुआं बड़ा पेई जंदा ते धुआं होई जंदा हून तुसेंगी पता मैंह्गे मैंह्गे लोक पेंट करांदे जां किश करदे ओह् ते सारे खराब होई जंदे फिर ओह् ते खराब होई जान ते बार बार खर्चा पौना ते इत्तै गल्ला केह् होंदा हून अज्जकल लोक गैस कनैक्शन उप्पर ज्यादा निर्भर होआ दे जानि कि ओह्दे उप्पर ज्यादा रखदे ध्यान रक्खदे ते ओह्दा थ्रू गै जेह्ड़ी रुट्टी बनाई जंदी रुट्टी बनांदे ओह् अपने खंदे ते गैस कन्नै कन्नै गैस कन्नै एह् होंदा कि तौली रुट्टी त्यार होई जंदी थोह्ड़ा फास्ट कम्म होई जंदा ते एह् लग्गे दे रौंह्दे उत्त ओह् कम्म अपने करने गी ते बाकी अगर अस गल्ल करचै भाई गैस कनैक्शन ऐ ते लकड़ियै ते बिच्च भाई किश फर्क ते ज्यादा फर्क बी निं ऐ पर थोह्ड़ा बहुत फर्क सेही होंदा असेंगी ओह् फर्क केह् ऐ कि जेल्लै अस लकड़ी हून रुट्टी रुट्टी बगैरा बनाचै चपाती जेह्ड़ी ओह् बनानी होंदी ते ओह्दे बिच्च केह् होंदा गैस उप्पर बड़ी परेशानी होंदी उसी पलटने कन्नै जां ओह् होंदा ते कन्नै इत्थै भाई थोह्ड़ा इक एह् बी ऐ लोकें गी बैह्म बी ऐ जे कि गैस कन्नै अगर गैस उप्पर अगर फुल्का बनाह्गे जानि कि चपाती बनाह्गे ते ओह् केह् होंदा कि उसी खाह्गे ना थोह्ड़ा के ओह्दे बिच्च कुसै गी गैस दी प्राब्लम होई जंदी कुसै गी किश किश माड़ी मुट्टियां बमारियां नुश्क होई सकदा इत्त गल्ला लक केह् करदे बाकी अपना जेह्ड़ी रुट्टी ऐ ओह् ते गैस उप्पर गै बनाई लैंदे पर अपनी जेह्ड़ी जेह्ड़ी चपाती बगैरा ऐ तां इसी ओह् बनाने आस्तै अपना जेह्ड़ा इ'यै लकड़ियां जलाईर जेह्ड़ी लकड़ियां जलाईर उत्थै जेह्ड़ी ओह् चपाातियां बनाया करदे ते ओह् जेह्कियां चपातियां खाह्गे ओह् मजा गै बक्खरा ऐ तुसें तंदूरी फुल्का ते सुना गै होना ते उ'ऐ मजा औंदा सारा भाई उत्थै खाना ते बड़ा मज़ा औंदा लोकें गी खाने आस्तै ते हून बाकी फिरी अगर पराने जमान्ने दे स्हाबै अस दिक्खेआ जा तां हून इन्ना ओह् बी निं ऐ इत्त कदें दिन दिन जेह्ड़े बूह्टे घटदे जा दे लोक बूह्टे ला दे घट्ट न ते बड्ढदे ज्यादा न ते ओह्दे बजह कन्नै थोह्ड़ा बसाठियें बी घाटा होंदा भाई सारें गी होंदा हर गल्लै घाटा ऐ ते बाकी परेशानियां किश गल्ले हैन ते किश गल्ले नेईं हैन भाई अजें कोई इन्ना मतलब ठीक ऐ गैस कनैक्शन हर घर होना चाहिदा इक जरूरी बी होई गेदा ऐ साढ़ियां जेह्कियां माताां भैनां न उ'नेंगी थोह्ड़ियां होर ज्यादा थोह्ड़ी के होई जंदी उ'नें पैह्लें पैह्लें जेह्ड़ी अग्ग बालनी जां उत्त कम्मै परेशानियां होंदियां हून थोह्ड़ियां ओह् ओह् थोह्ड़ा उ'नेंगी मतलब एह्दा एह्दे आस्तै थोह्ड़ी राहत मिली सकदी थोह्ड़ी उ'नेंगी हून परेशानियां इन्नियां सेही नेईं होनियां ऐ